जेना आइ शनिवारके दिन हनुमान जीके अतिउत्तम दिन भेलै तऽ हम हनुमान चालीसा नित धारण करऽवला आदमी मतलब आओर हनुमान जी के पाठ केलहुँ आओर हुनका पाठ केलासँ हमरा जीवनमे अति खुशी आओर अति प्रिय उत्साह हुनका प्रति आओर हम जे हनुमान जीके पूजा केलासँ हमरा जीवनमे बहुत आनन्दे आनन्द अइ जेना शिव चालीसा पढलहुँ हम शिव चालीसा पढ़ै छलहुँ तऽ शिव चालीसा पढ़लासँ भी हमरा जीवनमे खुशहाली खुशहाली छल अछि जेना माता सरस्वतीके पुस्तक पढ़लहुँ तऽ माता सरस्वतीके पुस्तक पढ़लासँ भी माँ जगतजननी ब्रह्मचारिणीके पुस्तक पढ़लासँ तऽ जीवनमे सदा आनन्दे आनन्द होइ छै हमरो जीवनमे आनन्दे आनन्द

बाबा शनिदेव भाग्य विधाताके पुस्तक पढ़लहुँ ओइके पढ़लासँ तऽ जीवनमे भाग्यरेखा आनन्दे आनन्दमे चलि रहल अछि हम हम शनि चालीसा पढ़लहुँ जेनाकि नित सवेरे उठि कऽ अपन भगवान राम आओर माता जानकीके पूजा पाठ केलहुँ आओर हुनकर किताब चालीसा पढ़लहुँ जाहिसँ हमरा जीवनमे खुशियाँ खुशियाँ भरल अछि हम एनहितै चाहै छी की सब आदमी भक्तिभाव चालीसा पढू वेद शास्त्र पढू ओकर ज्ञान प्राप्त करू आओर ओइसँ अपना जीवनमे खुशहाली ही खुशहाली लाउ अहाँके जीवनमे खुशहाली एतै तऽ सब किछु मङ्गलमय हेतै

सदा अपन पुस्तकके पढ़ियौ अपन गीता रामायण हनुमान चालीसा शनिदेव चालीसा शिव चालीसा गणेश चालिसा माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गाके चालीसा माँ काली चालीसा तऽ ई सब पढ़लासँ जीवनमे अतिउत्तम खुशी प्राप्त होइ छै आओर कथी कहै छै आनन्दे आनन्द जीवनमे रहै छै आओर हम तऽ कहै छी की हर व्यक्तिके ई चीज पढ़ऽके चाही आओर हुनका अपना जीवनमे प्राप्ति पाबऽके चाही मतलब जाइ चीजके पढ़लासँ अगर ओइ व्यक्तिमे ज्ञान भेलै तऽ ई बहुत बड़ी की बात हमरा मिथिलाके लेल भेलै वेदके ज्ञान रखनाइ अतिउत्तम ज्ञान भेलै आओर वेदके ज्ञाता तऽ सबसँ महान भेलै जय श्री राम